मूंखे जेके वणंदड़ पौधा आहिनि उहा आहिनि अलॻि अलॻि प्रकार जा जेका गुल हूंदा आहिनि जीअं त गुलाब जो गुल थी वियो चमपा जो गुल थी वियो चमेली जो गुल थी वियो सनफ्लावर थी वियो अहिड़े कई प्रकारनि जा गुल आहिनि मूंखे जेके ॾाढा वणंदा आहिनि हू मां छा कयनि पंहिंजे जेके गार्डन में सभु लॻाए रखिया आहिनि उन्हनि खे टाइम टू टाइम खाधो ॾींदी आहियां ऐं कीटनाशक दवाऊं बि हुन में विझंदी आहियां जीअं त उन्हनि में को बि कीड़ो कोन लॻे अगरि जंहिं कॾहिं उन में कीड़ो लॻी वेंदो त उहो सभु वण सड़ी वेंदा त उन्हनि खे टाइम टू टाइम खाधो पाण पाणी मां ॾींदी रहंदी आहियां अहिड़े नमूने मां पंहिंजे वणनि सां ॾाढो प्यारु कंदी आहियां